اتّر پردیش میں پسماندہ یا پسماندہ برادریوں کے لیے حکومت نے اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے جس کے لیے حکومت نے ایسے اسکول گاؤں میں دیہات میں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں بھی کھولے ہیں اور اس میں بہترین اساتذہ کرام کا انتظام اور بندوبست کیا ہے تاکہ اتّر پردیش میں غریب سے غریب بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے پسماندہ طبقوں کے لیے وظائف کا انتظام بھی کیا ہے ان کے پہننے کے لیے خاص لباس کا انتظام کیا ہے ان کے پڑھنے کے لیے کتابوں کا انتظام کیا ہے اور ان کے لیے بیگ بھی مہیا کرائے ہیں جو بچے غریب ہیں انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ وظیفہ کا بھی انتظام کیا ہے جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کا من بھی پڑھائی میں زیادہ لگتا ہے اور وہ بخوشی اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دل لگی سے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا اور ایک ہنرمند اسٹوڈینٹ بناتے ہیں